हिन्दू धर्म हमारा एक मुख्य धर्म है जो यहाँ की संस्कृति पर बहुत प्रकाश डाला गया है यहाँ की संस्कृति बहुत सर्वश्रेष्ठ है हम हिन्दू धर्म के हैं और सभी धर्म ही से हट कर है हिन्दू धर्म की अलग अलग प्रथाएँ हैं यहाँ पर हिन्दू धर्म है के नए नए त्योहार संस्कृति हमारे हिन्दू धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो यहाँ की भाषाएँ हैं मुख्य हिन्दी है और संस्कृति वो हिन्दू हिन्दी से ही लिया गया है यहाँ की संस्कृति एक अलग अलग है और हम इस्लाम धर्म धर्म को देखिए इस्लाम धर्क के धन धर्म की संस्कृति अलग है और जैन धर्म की संस्कृति अलग है हर एक धर्म का अलग अलग संस्कृति होती है जो मानों समाज को एक नया दिशा और एक नई स्त्रोत मिलती है जो उत्तर प्रदेश में ए मानव धर्म में ए संस्कृति विशेष महत्व दिया गया वो संस्कृति जो घर से हम सीखते हैं जो अपने परिवार से शिक्षा मिलता है वो संस्कृति होती है धर्म संस्कृति सब उसके धर्म संस्कृति उसके व्यवहार और अपने घर के आस पास के आस पास के ये वातावरण से भी किया जाता है संस्कृति एक ऐसा है जो हम अपने आने वाले पीढ़ियों में लाते हैं वही संस्कृति बच्चे हमारे बड़े होकर सीखते हैं जो हम आप आने वाली पीढ़ियों से सीखते हैं संस्कृति ऐसा है मानों समाज को कल कल्याण और उसको आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाने में महत्व करता है और सक्षम बनाता है पढ़ाई में भी अगर संस्कृति न हो तो पढ़ाई का कोई मोल नहीं है और जो संस्कृति ये हमारे सभ्यता व्यवहार पर ए होता है संस्कृति ऐसा है जो ओ अपने आने वाली पीढ़ियों और जो हैं उन पर उनके मानवताओं और विकास के लिए जरूरी होता है संस्कृति ऐसा धर्म है जो हमें आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करता है हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य एक संस्कृति पर निर्भर होता है अगर संस्कृति के बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है हिन्दू समाज के लिए संस्कृति विशेष रूप से मुख्य है संस्कृति ही हमारी भाषा है संस्कृति में ही ए हमारे सारे त्योहार मनाए जाते हैं हिन्दी सबसे देखिए हिन्दी में जैसे संस्कृति के बिना हिन्दी अधूरा रहता है वैसे हिन्दी संस्कृत से ही लिया गया है हिन्दी सब हिन्दी भाषाओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है लेकिन उस संस्कृति भाषाएँ जैसे उसमें कई त्योहार होते हैं हिन्दुओं का त्योहार अलग होता है हिन्दू मुस्लिमों का त्योहार अलग होता है इसलामों का त्योहार अलग होता है और जैन धर्म का त्योहार अलग होता है और तो सभी धर्मों के बारे में मैं नही बता सकती लेकिन हिन्दू धर्म में ए संस्कृति का होना आवश्यक है